शादी जहिड़े माहोल में पाणीअ जी कमी थियण लाइ असां घणेई तरीक़े जा उपाय करे सघूं था पाणीअ जा वॾा भांडा भुंडा भरे रखूं पाणीअ जा टैंकर ख़ाली कराए सघूं था पासे वारे खां पाणीअ जी मदद वठी सघूं था पाणी भरण लाइ पंहिंजा घर जा घणेई बासण ख़ाली करे हुनखे भरे रखूं पाणी पा पाड़ेवारनि खां पाणी वठी सघूं था वारे वारे जेको पाणी अचे हुनखे जमा करे सघूं था पीअण जा कैम्पर घुराए सघूं था बरसाति जो पाणी जमा करे रखी सघूं था कपिड़ा वपिड़ा धोइण सनानु करण लाइ उहो पाणी कमु अची सघे थो पाणीअ जो अनावश्यक रूप सां इस्तेमालु न कयूं जेतिरो खपे ओतिरी खपति कयूं वधीक न विञाऊं पाणीअ जो बचाइण जा घणेई अञा बि ॿिया तरीक़ा आहिनि हीअं त नंढे में नंढा तरीक़ा आहिनि ऐं हिक ॾींहं जो फ़ंक्शन हूंदो आहे घर में त घटि पाणी खपंदो आहे पर शादीअ जहिड़ो फ़ंक्शन हुन में पंज छह ॾींहंनि जो प फ़ंक्शन हलंदो आहे त पाणी बि वधीक खपंदो आहे जाम मिजिमान ईंदा आहिनि हुन मिजिमाननि जी शेवा लाइ सनान पाणी रोटी रध पचु खां पी घणेई तरीक़े जा कमु था थियनि त पाणीअ जी घणेई ज़रूरत थिए थी इनकरे पाणीअ जो असां वॾियूं वॾियूं ड्रमूं टंकियूं ख़ाली करे साफ़ु करे हुनखे भरे सघूं था पाणीअ जा टैंकर घुराए सघूं था हू होद में लाराइ पंहिंजो होद भरे सघूं था से वा पाणी साफ़ु सुथिरो छाणे करे इकिठो करे भरे रखी सघूं था